बहोत सारी ये चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने नवज़ात जो शिशु होते हैं उनकी ध्यान रख सकते हैं जैसे सबसे पहला उनकी जो सेहत है उसपे ध्यान देना लगातार चेकअप करवाते रहना डॉक्टर के संपर्क में रहना फिर उसके बाद जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकाे टीकाकरण बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है तो ये भी देखना कि उनको समय समय पे टीका लग रए हैं या नई और फिर उसके बाद घर की सफाई वगैरह कि घर में सब कुछ साफ सुथरा है या नहीं क्योंकि आजकल जो घर में सफाई नहीं रहती है उसके कारण बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फिर अगर बात करें तो उनके कपड़ों की तो कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए ताकि उन्हें उससे भी कोई नुकसान ना हो फिर जैसे मच्छर वगैरह भी हो जाते हैं उनका ये ध्यान रखना कि समय समय पर मच्छरदानी का इस्तेमाल करना ताकि उनके द्वारा कोई बीमारी बच्चों पर ना आए फिर उसके बाद जो सबसे ज़रूरी रहता है कि माता पिता का ध्यान देना वो अगर ध्यान देंगे तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे